आबाद मावनायाव गोबां जेंना जायो बे जेंनाफ्रानो जाबाय जेनेबा नों माइ गायबाय माइ गायनाय बेलायावबो ट्रेक्टर होनानै हालेवदो नों हालेवदो हालेवनानै हाखौ फोमोनदो आरो आलि दानदो आलि दानदो न'आव मानसि थोआबा जेनेबा हाजिराबो लादो नोङो हाजिरानो हर हरनाय थाखाखौबो नोङो खस्थ' खालामनानैसो बुथुमानानै हरनांगौ जायो आबादारि आबाद मावनानै जानाय मानसिफोरा जेनबा ओमफ्राय गायखांनायनि उनावबो दै नायदो दै नायनानै दैखौबो नायबाय थानांगौ आरो बिदिनो दै गैयाबा जाम्फैजों लांनानै दै सोदोलाय दै सोनानै आरो आलिफोरखौ नायबाय थानांगौ आरो बिदिनो मोसौ मोसा बोरमाफोरनि थाखायबो बेरा दुमनानै होनांगौ जायो आरो बिदिनो सिमाफोरा सोरनिबाजों नांजाबोबा बिदिनो सिमा नारलायनायनि एसे माबाबो जेंनाबो जायो आरो जेनेबा दावराव दावसि आंना नोंंनियाव थांदेरदों बा नोंनिया आंनाव फैब्रेदों बेबायदि दावराव दावसिबो जानानै फैयो गोबां जेंना जायो आरो माइ गायनाय फुनायावबो जेनबा आबाद मावनायावबो जेंना जायोब्ला जेनेबा सिमाफ्रा थिग जालायाबा दावराव दावसि जानायफोराव मन्दलनियाव थांनानै बिदिनो बुंहैनानै मन्दलखौ लाबोनानै ओमफ्राय बिदिनो सिमाफोरखौ थिख खालामलायनानै लानांगौ जायो बेफोरावबो मोनसे जेंना आरो गायखांनानै फुखांनानै उनाव आबादा मोजाङै जानानै हानाय मारा होनाय माइफोरा मा मारा हानाय रोगानाय मारा होनाय बेफोरावबो आरो थाखा फैसा गैयाबा बेबो मोनसे जेंना जाबाय सोरनावबा हावल'थ सोरनावबा माबा सुथ गोनांफोर माबाफोर लाथ'नांगौ जायो आरो बेबायदि जायो बेराद जेंना जायो आबाद मावनायाव नोङो जेनेबा थारुन बा माबा मोनसे माबाफोर गायबाबो बिदिनो आरो गायनानै नोङो जोथोन लानांगोन जोथोन लानांगोन खोनांगोन बे थारुनखौ बेबायदि आरो मैगं मैगं थाइगंफोर खुयैयोबाबो नोङो खुहैदो खुहैखांनायनि उनाव एसे देरबा आरो नोङो दांदो दांनायनि थाखायबो नोङो नोंहा जुदि गोबां नोङो जुदि गोबां गुवारथार खुहैदोंबा बेखौबो नोङो हारसिङै दांनो हाया हाजिरा मुजिरा लानानै दांनांगौ आरो थाखा फैसाफ्रा गैयाबा बेयावबो बेराद माबा जायो आरो जेनेबा मालायनाव नोंनाव थाखा गैयाबा मालायनाव बिथ'नांगौ लायनांगौ लायदो हरदो नोङो बेफोरबायदि गोबां माबा थायो आबादारिनि सायाव जेंनाफ्रा बिराद थायो आरो गोबांनो